میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے فٹ بال ایک بہت ہی عمدہ قسم کا کھیل ہے جس میں بدن کا پورا وزش ہوتا ہے اور اس میں ہمارا سب سے پسندیدہ ڈفینس کرنا ہے ڈفینس اس لیے مضبوط ڈفینس مضبوط ہوتا ہے تو پلیئر کو بہت آسانی ہوتی ہے اور اگینسٹ پیئر کو ہرانے کا بھی موقع ملتا ہے تاکہ کوئی گول نہ کر سکے اور اسی طرح فٹ بال جو ہے پورے میدان میں دوڑ کرتے ہیں اور اس میں کک لگاتے ہیں اس سے جو ہے بدن میں پورا چستی پھرتی اور انرجی بھی ملتی ہے کچھ انرجی ریلیز بھی ہوتی ہے فٹ بال بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور فٹ بال ہمارے صحت کے لیے اتنی ضروری ہے جس طریقے سے فٹ بال کھیلنے سے پہلے پی ٹی کی جاتی ہے جس میں پورے ورزش پورے بدن کی جو ہے ورزش کی جاتی ہے اس میں پہلے دوڑنا پھر بھاگنا اسی طریقے سے جو ہے ہمارے زنگ کے حالات بھی جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت سے اور اس سے بہت ہی محنت کے کام ہے اور اس سے بہت پسینہ بھی بہتا ہے اور بہت ہی مشکل کیہم ہے اس میں پورا میدان کا چکر لگانا ہوتا ہے اور اس کے لیے عجیب عجیب طرح کے کھانا کھانا پڑتا ہے اس میں جتنے امیونٹی بن سکے اتنا کھانا پڑتا ہے